हम बात करिऐ बिहारके संस्कृति या उत्सव आयोजनके तऽ एकरामे होली आबैत छै छठ आबैत छै आ हम बात पहिले होली पर करैत छी तऽ होली जे ओरिजिन छै ने हमर पूर्णियेके बनपङ्खीमे धरारा गाँव से उठै छै ली ओहिसँ शुरुआत भेलै होली मनाना आ जेकर रङ्ग जे खुलि कऽ चढ़ै छै जे केतनो कोनो दुश्मन रहैत छै केतनो सालके दुश्मनी रहैत छै होलीमे रङ्ग लगाबैसँ ओ दुश्मनी खाली खतम हो जाइत छै समझलहो ने आ बात करै छियै छठके तऽ छठ तऽ हमरा बिहारमे महापर्व छै ई चारि पाँच दिनके छठमे लगै छै कि जे आत्मा एकदम की खूब तृप्त हो जाइत छै शुरू होइत छै नहाइ खाइसँ फेर दाल कद्दू हबे छै फेर सँझकि अरघ होबै छै भोरकी अरघ होबै छै नहाइ खाइ दिन हम अर उठिके नहाके ओकर बाद पहिले जे छठ व्रती जेतना माता रहैके सभ पहिले उसी दिन खाना हथिन फिर तीन दिन एसेही रहै छथिन खाली पानी पर आ सरबत पर ओकरेसँ छठ होइत छै आ ओकर बाद बिहान जेना नहाए खाइ रहैत छै खरना ओहिना जे खीर रसिआके परसाद होइ छै अहाँ ओ स्वादके ने कोनो ब्यञ्जन रहैत देशमे ओ कुनो ब्यञ्जनमे ओ स्वाद नहि मिल सकलै जे ओ रहै ओकर बाद भोरकी अरघ होइ छै सँझकि अरघ होइ छै जकरामे भगवान सुर्यके अराधना कएल जाइत छै हमे हे जो बिहारी जे उगता हुआ नहि डुबतौ हुए सूर्य खूब अच्छा से सत्कारो करल खूब अच्छासे भोजन करल जानै छियै से सभमे एकरोसँ आगे छियै जे छठ हम आर मनबै छियै ने जे उगता हुआ सूरज के तऽ करब छियै लेकिन डुबतै हुए सूरज को भी हमे अर्घ दए छियै से से बिहारमे छठ के खूब मन्यता छै छठ व्रती माता जितना होबै खिन हुनका खूब नियमके पालन करै रहै ई चारि दिनमे काहेकी छठ बहुत पाबनि महापर्व मानल जाइत छै हमरा आरके संस्कृतिमे छठ होलनि फिर हमे आर होली भी वैसे ही मनबै छियै खूब अच्छासे होली दिन खूब तरहके ठेकुआ पुआ पूरी बनाके खूब अच्छासे होली मनबै छिऐ मेन तऽ जे छै होली छै जे हमरा बिहारम जे ओकरेसँ मन लगैत छै खूब बिना बिहारके होली आ बिहारके छठके बिना सभकिछु अधूरे छै अच्छासे होली मनबै छियै मैन तऽ जे होली छै जे बिहार म